जीअं ई मां पंहिंजी ग्रेजुएशन पूरी कई त मां नौकरीअ जी तलाश में हेॾे होॾे जाम भटकंदी हुयमि आख़िर हिकु ॾींहं मूंखे नौकरी मिली बॉम्बे में जिते मूंखे क्लर्क जी जॉब मिली पहिरीं क्लर्क जी जॉब त मां कंदी हुयमि हुते हुननि खे मुंहिंजो कमु ॾाढो सुठो लॻो त हुननि मूंखे अकाउंट्स जे कम में ट्रांसफर कयो ऐं अकाउंट्स जे कम में बि जाम सुठे नमूने मां ख़रीदी ऐं विकरी ॿई ॾिसंदी हुअमि ऐं हुननि जे बैंक जा अकाउंट्स वग़ैरह जेके बि हूंदा हुया उहे उते मां टेली कंदी हुअमि ऐं हिन करे हू हुननि खे मुंहिंजो कमु ॾाढो वणंदो हुयो त एक्साइस वग़ैरह जो जेको कमु हूंदो हुयो ऑफिस में हुन ते उहो एक्साइस ऑफिस में वञी करे ॾेखारे अचणो पवंदो हुयो विकरी ऐं हीअं ख़रीदीअ जो जेको बि रिकार्ड हूंदो जेको बि हूंदो हुयो उहो सभु हुते ॾेखारे अचणो पवंदो हुओ एडवोकेट्स सां गॾु वञी करे त मूंखे सर असांजा जेके सेठ हुया हुननि मूंखे इहो कमु बि ॾिनो त एडवोकेट्स सां गॾु वञी करे हुते उहो एक्साइस जो ऑफिस में वञी करे विकरी ऐं सेल्स जो जेको बि जेको खातो हुयो सभु हुते ॾेखारे अचण लाइ मोकिलींदा हुया एस अ अकाउंटेंट